जोङो लोगोफोरजों ज' जानानै जोङो ना हमनो थाङो जेरै जोङो जेखाइ खबाइ आरो लानानै साफ्रोमबो लोगोफोरानो ज' ज' जालायनानै जोङो दैयाव ना हमनो थाङो आरो जेब्ला जोङो ना गुरहां जायो अब्ला जोङो ना गुरनोसै आरो नायाबो बिदिनो नास्राय बामि आरि नाथुर फिथिख्रि ना सिंगि ना थेंगोना बिदिनो बायदिसिना मोनो ना गुरबा फारसेनिफ्रायनो आरो ना थुरिबो मोनो आरो जोङो बेखौनो जोङो हमनो लायो आरो जोङो साफ्रोमबो जोङो बिदिनो ज' जालायनानै जोङो इन्टारेस्ट जोङो ना गुरहैयो आरो नाखौबो जोङो मोनबोयो बायदिसिना ना मागुर आरिबो मोनो जोङो बिदिनो जोङो लोगोफोरजों ज' जालायनानै थाङो जोङो आरो जोङो लोगोफोराबो मोनो आरो नाखौहाय बिदिनो सोरना बांसिन मोनदों आरो सोरना खम मोनदों जोङो गुरखांलायनानै जोङो ज' नायलायलायो नाया सोरना बांसिन मोनदों ना गुरनाया मा मा ना मोन्दों जोङो नायलायलायो आरो लोगोफोरजों लोगोफोर जोङो बिदिनो जोङो सल'बो खना जोङो बिदिनो जोङो इन्टारेस्ट जायो ना गुरहैयो आरो जोङो सल' खना रावबो लोगोफोरानो जोङो इन्टारेस्ट जायोसो जोङो थाङो ना गुरनो बिदिनो आरो ना हमनायनि ना हमनायनि खामानिया